आओर आजुक समयमे जे देखबक अबैया जे विशेष लोगके खर सर्दी खाँसी भऽ जाइ छै अइमे हमारे ग्रन्थमे सबदिनसँ आबि रहल छै जे देशी औषधि आयुर्वेद सिङ्घारक पात आदि

मौध ई सबके गरमा कऽ खैलक तऽ ठीक भऽ गेल गरम पानि पिलक से भी ठीक होइ छै आओर आओर बहुत तरहके गरम भोजनसँ सर्दीके उपचार लोक करैत चलि आबि रहल छथि लेकिन आजुक परिवेशमे कुछो भेल तऽ अंग्रेजी दवाइपर लोकके विश्वास अधिक हो गेल हय उ निरोपण कऽके चिकित्सा नाव भऽ जाइ छै दऽब गेल फेर भेल आओर प्राचीन दवा जे आयुर्वेद सब छलैय उ जरिया उपटाउमन सदाके लेल विदा हो जाइत रहलैय तऽ यूगके आधारपर प्राचीन वखतके लोग परित्याग करै छथि आओर नयाके तरफ जे खैलासँ दोसरो व्याधिके जड़ भऽ जाइ छै इएहे सब तऽ अभी चलि रहल हय आओर पैसा लागल तऽ उ बहुत कीमती हो गेल आओर बिना पैसावला